ایک بار کی بات ہے جب میرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن ہوا تھا تو اس وقت میرے ایک پروفیسر ڈاکٹر بدالزماں صدیقی صاحب نے مجھےایک پروجیکٹ دیا جو مونیٹری پالیسی کے اوپر مجھے لکھنا تھا اور اس پروجیکٹ کو کرنے میں مجھے صرف تین دن دیا گیا تھا اور میں انٹرنیٹ وغیرہ پہ بہت اس کے بارے میں دیکھی لیکن مجھے کوئی ایسا کنٹینٹ نہیں ملا کہ میں اس اس اس کے بارے میں ایک پروجیکٹ کے طور پہ لکھ سکوں تو مجھے بہت مشکلات دیکھنی پڑی اور پھر میں اپنے سینئر کچھ سینئر کے پاس گئی اور ان سے مدد لی تو انہوں نے مجھ کو بولا کہ یہ پروجیکٹ آپ خود سے ہی کرو تو پھر میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا کروں تو پھر میں اپنے ٹیچر کے پاس گئی اور میں ان سے مدد لی تو انہوں نے مجھے کچھ پوائنٹس بتائے کچھ مجھے بتایا جس کے ہیلپ سے میں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکی شکریہ